हमारे छोटे बच्चों के स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है महारानी लक्ष्मी बाई के बारे में बताया जाता है महारानी लक्ष्मी बाई जो है यहाँ पर आईं थीं और अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने ग्वालियर का किला विजय किया था इसके बारे में यहाँ बताया जाता है अठारह सौ सत्तावन में यहाँ पर महारानी लक्ष्मी बाई ने ग्वालियर किले को जीता था और जीत कर उस अपने जान बचाने के लिए अंग्रेजों से वो किले पर से कूदी थीं वो जगह भी आज चिन्हित है और फिर उन्होंने जाकर काशीराम की कुटिया में जाकर आपने आपको समाधि ले ली थी अपनी जान बचाने जैसा पढ़ाया जाता है बच्चों को सिखाया जाता है कि देश के प्रति हमारे बच्चों को में जागरूकता लाई जाती है यह इतिहास सुना कर कि हमारे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए